جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنے خالی وقت میں کیا کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے خالی وقت میں یا تو آرام فرماتا ہوں یا پھر آرام کرنے کے بعد اگر میرا من چاہا تو میں باہر گھومنے چلے جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا ہوں اِس کے بعد دوستوں کے ساتھ من کیا تو باہر کھانے چلا گیا اِس کے بعد میں اپنے خالی وقت میں ناولس وغیرہ پڑھ لیتا ہوں اسمارٹ فون تو آج کل بچے چلاتے ہی ہیں تو اِس کے بعد اسمارٹ فون چلا لیتا ہوں اُس پہ انسٹاگرام ریلس وغیرہ دیکھنا کافی پسند ہے تو وہ دیکھ لیتا ہوں یوٹیوب وغیرہ پہ ایجوکیشن ویڈیوز وغیرہ دیکھنا کافی پسند ہے وہ دیکھ لیتا ہوں تو یہی سب میں اپنے خالی وقت میں کیا کرتا ہوں